छेठ पूजा जैसे होता है तो जाते हैं नहाने के लिए गंगा जी गंगा जी से नहा कर आते हैं तो खाना में बनते हैं चावल और चने की दाल कदुआ के सब्जी बना कर खाते हैं नहाय खाय दिन फिर कल होता है तो सही से मतलब भर दिन सहते हैं शाम को रोटी और रसियाव बनाते हैं तो खरना का पारन करते हैं खरना कर कर तब फिर वो जो होता है बिहान होकर साँझ की अरघ तो उसमें पूड़ी बनाते हैं डल डलिया सजाते हैं सूप में सारा फल डाल कर सजाते हैं फिर बिहान होकर साँझ भोर का अर्घ जाते हैं भोर का अरघ में तो जाते हैं तो अरघ देकर आते हैं तो बनाते हैं दाल चावल सब्जी पापड़ तिलौड़ी तो उसमें बनाते हैं तो सब जो पबनी करते हैं तो उसको देते हैं खाने के लिए तब हम लोग भी खाते हैं बहुत बढ़िया से मनाते हैं छठ पूजा जैसे कि दुर्गा पूजा हुआ दुर्गा पूजा में कलश स्थापन बैठाते हैं नौ दिन का नवरात्रि करते हैं नवरात्रि कर कर तब नौ दिन का बाद जैसे जिस दिन बेलदान पड़ता है उस दिन पाठा जैसे चढ़ाते हैं आते हैं तो नौ गो कन्या जमा कर उसको भोजन करते हैं भोजन करा कर उस सब घर से जाते हैं भे भेजा देते हैं जैसे कि उस खाने में हो गया पूड़ी चना का सब्जी हलवा देते हैं कन्या लोग को खाने के लिए तब जाकर होली देखिए हो गया होली में क्या करते हैं अगिया कटाते हैं जैसे संवत जरता है तो संवत जरता है तो उसमें पूजा करते हैं सब फैमिली मिल कर रात में पूजा कर कर फिर बिहान होकर जैसे कि अबीर रंग हुआ होली में खेलते हैं जैसे गोतनी हो गया बड़े भसुर हो गया उस पर मतलब जाते हैं होली देने के लिए तो बड़े लोग को बड़े लोग को देते हैं तो आशीर्वाद देते है बड़े लोग की जाओ खुश रहो आबाद रहो सबसे होली खेलते हैं जैसे चैती दुर्गा हो गया अभी मतलब नौ दिन शुरू है चैती दुर्गा तो उसमें भी नवरात्रि करते हैं कुछ लोग तो बढ़िया जाते हैं घूमने के लिए मेला देखने के लिए दुर्गा जी में जे हू आता है काली पूजा हुआ तो काली पूजा में भी अ जाते हैं वहाँ पूजा करने के लिए बहुत दूर है मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए तो बढ़िएँ से पूजा उजा करते हैं छठ दुर्गा बैसक्खा पबनी होता है फिर बैसाख में भई अगला महीना पबनी है तो उनमें भी पूड़ी ऊड़ी पकाते हैं खरना करते हैं दीदी लोग खरना कर कर पूजा करते हैं दो बजे के जाकर हाथ उठाते हैं गंगा जी में जाकर तो यही सब वो करते हैं और क्या करेंगे सर पूजा उजा करते हैं और जाकर जाते हैं वहाँ घूमने के लिए जैसे कि छठ मन वहाँ घाट पर जाते हैं पूजा करने के लिए तो घाट पर भी बहुत सारा लोग रहता है अच्छा लगते है देखने में कोई मूड़न करते रहता है कोई हाथ उठाता है तो कोई शामियाना में डांस करते रहता है बहुत अच्छा करते हैं छठ पूजा मनाते हैं दुर्गा पूजा मनाते हैं बहुत बढ़िया धूम धाम से और तब जाते हैं तो अच्छा लगता है जैसे कि मंदिर हो गया काली मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए तो बहुत अच्छे लगता है और जाते हैं वहाँ नौलक्खा मंदिर गए थे एक बार वो भी गए थे घूमने के लिए तो वहाँ परसाद उरसाद चढ़ाएँ आशीर्वाद लिए पंडी जी का तो घर आए वह भी अच्छा लगता है मुंगेर में जो है वो दुर्गा मंदिर वो भी हम गए थे दुर्गा जी देखने के लिए तो वो भी अच्छा लग रहा सब जगह मतलब गए थे यहीं बेगूसराय डिस्ट्रिक आ गए थे सब तरह अच्छा लग रहा था हो गया